जि'यां कि तुआनूं बाकी चीजां च पता लग्गियां होनियां कि मैं सांबे जि'ले दा रौह्ने आह्ला ते मेरी स्पोर्टस च काफी रुची ऐ ते मैं जाना होन्ना रोज इत्थै खेढन इत्थै स्टेडियम च खेढन मैं जेह्ड़ी मेरी गेम ऐ ओह् ऐ बॉगसिंग पर साढ़े स्टेडियम च होर बी काफी गेमां न जि'यां बैडमिंटन होई गेआ वुशु होई गेआ सलांट होई गेआ कराट्टे ते इस सारी गेमां दे साढ़े स्टेडियम च कोच बी हैन एह् ओकड़ी गेमां जिं'दे साढ़े कोल कोच न ते कोच जेह्ड़े ऐं दो मैडमां बी हैन बिच्च ते बाकी जेह्ड़े सारे ओह् मेल गै ऐं जेह्ड़ा साढ़ा मनेंजर ऐ ओह् बी मेल ऐ ते साढ़े इत्थै स्टेडियम च इक वॉचमैन ऐ दो वॉचमैन ऐ इक जेह्ड़ी ऐ ओह् लेडिस ऐ इक जोह्ड़ा ओह् जैंटस ऐ जि'यां कि इत्थै कोशन च पुच्छेआ गेआ कि जैन्डर इक्वैलटी मतलब कि जेह्ड़े बंदे ते जनानियां ते जेह्ड़े इक्वैलटी ऐ ओह्दे बास्तै केह् केह् कीता जंदा ऐ इत्थै साढ़े स्पोर्टस च स्टेडियम च जि'यां इत्थै साढ़े स्टेडियम च जि'यां दस्सेआ कि भांति भांति दियां गेमां हैन ते काफी अच्छी तरह जेह्ड़े बी इ'दें चा केह् मुड़े होन जां कुड़ियां सारे मिली जुलियै खेढदे न जि'यां इक साढ़ा कोच ऐ ओह् गोल्फ गोल खढांदा ऐ ते उ'दी गेम च अट्ठ कुड़ियां ते सत्त मुड़े ऐं ते उस काफी अच्छी तरह उ'नें सारें गी सखांदे ऐ कि कि'यां मिली जुलियै रौह्ना ते कि'यां इक जेह्ड़ी होंदी स्पोर्टस मैन सपिर्ट होंदी जिस्सी अस आखने होन्ने कि'यां ओह्दे कन्नै खेढना ऐ ते कि'यां कुड़ियें गी घट्ट निं समझना जि'यां कि ओह् कोच ऐ ओह् सारें गी कट्ठा गै सखांदा ऐ ओह् एह् नेईं करदा कि कुड़ियें गी अलग सखाए ते मुड़ें गी अलग सखाए ऐसा नेईं करदा ओह् सारें गी कट्ठे सखांदा हून जि'यां जि'यां बॉगसिंग च साढ़ा कोच ऐ ओह् सारें गी कट्ठा सखांदा जिन्ना कम्म ओह् मुड़ें कोला करांदे ऐं जिन्नी बरजिस जिन्नी ऐक्सरसाइज जेह्ड़ी ऐ ओह् मुड़ें कोला करांदा उन्नी गै ओह् कुड़ियें कोला करांदा ऐ तां कि इक जेह्ड़ा जैन्डर इकवैलटी दा जेह्ड़ा मैसेज ऐ ओह् सारें तक्कर पुज्जी सकै हून जि'यां केह् इत्थै गल्ल होई दी ऐ पॉलसीस दी जेह्ड़ा साढ़ा मनैंजर ऐ ओह् इस गल्ल गी लेइयै काफी सटरिक्ट ऐ जेह्ड़ी कि जेह्ड़ी कुड़ियां ऐं इत्थै स्टेडियम च औंदियां उत्थै कुसै नाल बी कोई बच्चा जेह्ड़ा ऐ दुर व्यावहार नां करै ते कोई बी जेह्ड़ा बच्चें ऐं कुसेै कन्नै शेड़ खान्नी नां होए ते काफी अच्छी तरह च साढ़े स्टेडियम च बी ते केह् नांऽ साढ़े जि'ले च बी सांबा डिस्टरिक च बी एह् जेह्ड़ी जैंडर इक्वैलटी ऐ खेल्लें च ओह् काफी अच्छी ऐ